اردو زبان کو لوگ اپنی شناخت اور تعلقات کے احساس کے اظہار کے لیے اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ تشریف رکھیے طعام کریے آب و ہوا کیسی ہے جس یہ سب ایسے ایسے بات کرنے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ اردو زبان کو اردو زبان سے ہماری شناخت ہو جاتی ہے